تاریخی عمارتوں میں میری پسندیدہ جگہ آگرہ کا تاج محل ہے وہ یوپی کے آگرہ میں موجود ہے شاہجہاں بادشاہ نے اپنی بیگم ممتازجہاں کی یاد میں بنوایا تھا اپنی بیگم سے بہت پیار کرتا تھا تاج محل دنیا کے عجوبوں میں سے ایک ہے وہ سنگ مرمر کا بنایا ہوا ہے جمنا نہر کے کنارے بنا ہوا ہے اس کو سولہ سو اٹھائیس میں شاہجہاں نے بنوانا شروع کیا سولہ سو اٹھاون میں جا کر مکمل ہوا اور اس میں بیش قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے اب اس میں جواہرات موجود نہیں مغلیہ دور ختم ہونے کے بعد انگریز نکال کر لے گئے جب بھی میں اسے دیکھنے جاتا ہوں میری نظر اس پہ سے ہٹ نہیں ہٹتی دل کرتا ہے بار بار اس کو دیکھتا رہوں اور اس کے تہہ خانے میں شاہجہاں اور ممتاز کی قبریں موجود ہیں یہ میری پسندیدہ تاریخی عمارت ہے اور ساری دنیا سے لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں اور میں نے بھی کئی بار اس کو دیکھنے کئی بار اس کو دیکھنے اپنی فیملی کے ساتھ جا چکا ہوں آگے موقع ملا تو دوبارہ دیکھنے جاؤں گا یہ میری بہت پسندیدہ عمارت ہے